हा योग जो जेको अभ्यास आहे उहो मां ग्रुप में ई कंदी आहियां छो जो ग्रुप में करण सां हिकु त नियमिता रहंदी आहे ऐं बोरे मतिलबु उहा त आलस अचे कॾहिं कयो कॾहिं न कयो पर ग्रुप में इहो आलस हटी वेंदो आहे ऐं हिकु तरह सां पको फिक्स थी वेंदो आहे त भाई हींअर योग करिणो ई आहे ऐं बोरिंगनेस बि कान ईंदी आहे